सारें गी मेरा मता मता नमश्कार अज्ज में तुसेंगी कला कोशल ललित कलाएं उप्पर कुछ दसने गी जा'रनी आं जेह्दे च मेरा जेह्दे च मेरी बड़ी दिसचस्बी होंदी ऐ जदूं अस निक्के होंदे नानके जंदे हे ते साढ़ी नानी जी सानूं नानी जी ने बड़ी अच्छी सानूं चित्तरकारी सानूं दस्सी अदूं राड़ें दा तेहार आंदा हा ते उ'नें सानूं आखना चलो कुड़ियो तुस त्यार होई जाओ ते असैं फिर मटके लैने रंग लैने ते खाने पीने दा समान लैना अदूं अम्ब बड़े होंदे हे अम्ब लैने असैं चूपने आस्तै ते उ'नें सानूं उत्थै लेई जाना सुए दे कंढ़ै ते असैं उत्थै जाना ते उ'नें आखना लैओ कुड़ियो तुस एह् मिट्टी बिच्च एह् घड़े लाओ फिर इं'दे आस्सै पास्सै चित्तरकारी करो सजाओ शैल करियै ते असैं उ'नें गी सजाना शैल करियै फिर बाद च जिसलै गीत शीत गाई लैने फिर हां एह्दे अग्गैं पिच्छें तुस सारियां जनियां मिलियै गीत गाओ ते डांस करो ते एह् बी जेह्ड़ा आर्ट ऐ एह् मीगी बड़ा अच्छा लग्गेआ जे जिसलै अस घर आंदे ते असैं उ'नें गी दिक्खेआ जेह्ड़े कान्नें होंदे न कान्नें कन्नै ओह् जेह्ड़ियां छाबड़ियां होंदियां जेह्दे च ओह् रुट्टी पांदियां न ते ओह् में उ'नें गी बुनदे दिक्खेआ ते अस बी उ'नें गी आखेआ कि सानूं बी जाच दस्सो ते उ'नें आखना कि इ'यां फड़ो कान्नें फड़ो फिर इस्सी ब'न्नों गोल गोल करदे जाओ घमांदे जाओ ते एह् असैं सारी जेह्ड़ी कला ऐ में अपनी नानी जी कोला दा सिक्खी ते ते ओह्दे बाद अस उसलै में बी ऐड करदी ही ते आइयै असैं जेह्ड़ा चमड़े दा कम्म होंदा ऐ ओह् में बी ऐड बिच्च बड़ा सिक्खेआ एह् बड़ा इक दिलचस्ब कम्म हा एह्दे बिच्च सानूं जूते बनाने सखांदे हे कंघे बनाने कंघा केस होंदा हा फिर ओह्दे बाद कताबें दे कबर बनाने चमड़े कन्नै असैं लैद्दर लैना उस्सी शैल करियै मलना धोना लशकाना फिर उस्सी पालश करना फिर उसी कट्टना सीना ते एह् कम्म मिगी बौह्त अच्छा लग्गेआ ते सब तो अच्छी मिगी लगदी ऐ रंगोली बनाना रंगोली तुस जिसलै दिन तेहार होंदा ऐ ओह्दे बिच्च तुस बनाई सकदे ओ रंगोली क्योंकि असैं घर गै अपना सजाना होऐ ते एह्दे बिच्च में भांति भांति दे रंग लांदी ही कदैं चूड़ियें कन्नै कदैं प्लेटें कन्नै कदैं इक प्लेट लैनी ओह्दे बिच्च लकड़ियां लानियां भांति भांति दे फुल्ल लाने रंगोली लानी ते रंगोली बिच्च बी में इक दो बारी जेह्ड़ा इनाम जीते दे न बनाने बिच्च जेह्ड़ी मिगी बड़ी चंगी लगदी ही ते रंगोली बिच्च खाली एह् नेईं के जदूं घरे अग्गैं असैं बनानी होंदी ही केईं लोग में दिखदी ही अपने घरें अग्गैं शैल दिखने आस्तै कि अच्छे लोकें दा बास होए उत्थै गेटै अग्गैं रंगोलियां बनांदे हे ते ओह् बी मिगी बड़ी अच्छी लगदी ही कन्नै घर दी सजावट होंदी ऐ चाहे फुल्लैं कन्नै होदी होऐ चाहे रंगें कन्नै होंदी होऐ ते इस्सी लेइयै में शैल करियै बड़ा सज़ांदी ही ते एह्दे कन्नै में मनुक्ख दे बी फुल्लें कन्नै फुल्ल लैने उ'नें गी तोड़ना ते मनुक्खें दे बी जेह्ड़े स्कैच हे ओह् में ओह्दे कन्नै बनांदी ही ते जिस्सी दिक्खियै सारे बड़े प्रशसा करदे हे ते आखदे हे एह् बड़ा शैल आर्ट ऐ ते कन्नै कदैं असैं मोती लेई लैने ते कदैं असैं दालां होंदियां हां असैं उ'नें गी लेई लैना ते ओह्दे कन्नै बी असैं बड़ियां चीजां जेह्ड़ियां न सजाई दियां न इं'दे कन्नै ते में होर बी जेह्ड़ी अच्छी चंगी चीज लगदी ही ओह् ही कढ़ाही ते कढ़ाही ऐ जेह्ड़ी में ओह् बी साढ़ी इक आंटी होंदी ही सामनै रौंह्दियां हां साढ़ै में असेंगी जिसलै छुट्टियां पौंनियां ते उ'नें आखना बेल्लै नि बौह्ना ऐ चलो लेआओ सुई धागा ते ओह् लेइयै जाना ते बल्लैं बल्लैं में इन्नी जैदा जिस्सी आखदे न ट्रेंड़ होई गेई बड़ी जैदा अक्सपर्ट होई गेई ते ओह् में इन्नी शैल मूर्तियां बी में मतलब कि धागे कन्नै बनाइयां फिर सजाने दे जेह्ड़े दवारें पर कारीगिरी ही सरैह्ने कड्डे फिर चादरां कड्डियां किन्नियां सारियां ते ओह्दे बिच्च करदे करदे ओह्दे बिच्च मेरा हत्थ इन्ना शैल होई गेआ इन्नी अक्सपर्ट होई गेई ते इस्सै बास्तै में आखनी आं कि भाई एह् सारें अग्गैं में इ'यै कोशश कीती ऐ कि में अगले बाकियें गी बी सखांदी र'वां तां कि उ'नें गी बी पता लग्गैं कि असैं एह् कम्म करने होंदे न हून जि'यां निक्के निक्के कोई बच्चे जित्थै में दिक्खनी आं उ'नें गी बी अपने कोल खड़ा करनी आं आखनी आं कि भाई आओ तुस बी सिक्खो रंगोली ते इस्सी कि'यां बनाना होंदा ऐ ते कोई राजमाहें दे दानें लेई लैओ तुस ते कन्नै माचस दियां तीलियां लेई लैओ शीसे लेई लैओ कपड़े लेई लैओ उस्सी कटिंग करियै तुस बनाओ ते एह्दे कन्नै उस्सी बौह्त अच्छे तरीके कन्नै इस आर्ट गी ललित कलाएं गी कोशल गी अस करी सकने आं होर जिन्ना तुसेंगी अनुभव होग उन्ना तुसें दुएं गी एह् चीज सखाई सकदे ओ एह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी सभ्यता ऐ ओह् इक दुए कन्नै पुज्जदी जंदी ऐ मता मता धन्नबाद